لوگوں کو اپنی ریاست کے جغرافیہ کے بارے میں مزید جاننا چاہیے ریاست میں زمینی سطح نقشے کے اعتبار سے کتنی ہے وہاں کی کیا خصوصیات ہیں وہاں کے باشندے کس طریقے سے رہتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کی تعداد کتنی ہے وہاں کا رہن سہن اور کھان پان کیسا ہے اِن تمام چیزوں کی جانکاری لوگوں کو اپنی ریاست کے بارے میں ہونی چاہیے ہمارے ریاست صوبہ دہلی کے بارے میں یہاں کی ہر چیز یہاں کا رہن سہن یہاں کے عوام کی تعداد اور نقشے کے اعتبار سے زمینی سطح معلوم ہونا چاہیے اور صوبہ دہلی کے بارے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حکومتِ ہند کے کون کون سے دفاتر موجود ہے اور تمام دنیا کی کون کون سی امبیسیاں کِن کِن علاقوں میں موجود ہے